जय झूलेलाल हा मां रोटी ठाहिण अन अकतिअ में हिकु बार पार्ट वरितो हुयो उनमें पार्ट में चवणो कण ठाहिणो हुयो की भई थधड़ीअ में छा छा ठाहिबो आहे त जीअं लोला कोकियूं उहे उन उनमें मां पार्ट वठी लोला कोकियूं ठाहिया उते सभिनी खे टेस्ट करो खारायां उन्हनि खे ॾाढा वणियां ऐं मां गिफ़्ट बि मिलियो मूंखे स सैकेंड नंबर आयो हुयो मां मां कोई वीडियो पोस्ट न कयो छाकाणि त मूंखे कोई इंट्र्स्ट काने वीडियो पोस्ट करण में इहो मुंहिंजो अनुभव हुयो